میرا پسندیدہ کھیل فٹبال ہے اور میں اس کو بہت ہی زیادہ کھیلتا ہوں مطلب میں بچپن سے ہی کھیلوں میں فٹبال کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا اور بچپن سے ہی کھیلتا ہوں میں پہلے میرا ایک دوست تھا اس وہ بال لے کے آتا تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ سب لوگ کھیلتے تھے اور مطلب پوری ٹیم بنتی تھی پورے محلے کی اور اس ٹیم کا کیپٹن میں ہوا کرتا تھا اور میں اس ٹیم کو کی سرپرستی میں اب پورا کھیل کھلاتا تھا اور ایک میری اہم کردار میرا ہوا کرتا تھا اس کھیل کے اندر فٹبال اس لیے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیوںکہ مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے اور مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ فٹبال کھیلنے میں وہ فزیکل ایک ورزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فٹبال کھیلنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کھیل کو کھیلنے کی جگہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ وہ ایک میدان ہوا کرتا ہے اور اسی میدان میں جو لوگ فٹبال کھیلتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور دوسرے کھیل بھی کھیلتے ہیں اور کافی بڑا میدان ہے اسی میدان میں سب لوگ کھیلتے ہیں اور ایک میدان کیا بڑے بہت بڑے ایریے میں ہے اسٹیڈیم کی طرح سے ہے اور لوگ اس میں کھیلتے ہیں ہر طرح کے کھیل چھوٹے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں ہاں سب کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہی رہتے ہیں اس فیلڈ میں اور فٹبال اس لیے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیوںکہ لوگ ہمارے یہاں کے لوگ فٹبال ہی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہم بھی بچپن سے ہی فٹبال دیکھتے آئے ہیں ہمارے بزرگ بھی بچپن سے فٹبال کھیلتے اور دیکھتے آئے ہیں ہم کو سکھاتے بھی آئے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے